बाक्सा जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायनि खाबुआथ' गोबां दं जेरै दालाय न' फोरावनो गारि गुरि लाजोबबाय नालाय बिदिनो बबावबाफोर थांनोबा गारि गुरिजोंनो थाङो आरो बिदिनो खाथि खालाफोराव थांनोबा साइकेल आरि फोरजोंनो थाङो लोगोसे बबावबाफोर गोजान जायगायाव थांनो थाखाय दाथ' लामायाव खारबाय थानाय गारि बासफोरजोंबो थांनो हायो आरो बबावबाफोर गोजानफोराव थांनोबा बासफोरजों थांनो हायो आरो दालाय बिदि एरुप्लेन गाखोनोबालाय गुवाहाटीयावसो थांनांगौ नालाय ट्रेन गाखोनोबाबो पाठसाला पाठसालायाव गाखोनानैबो थांनो हायो गोजानाव थांनोबा बेबादिनो आरो दालाय लामाफोराबो मोजां जाजोबबाय गोदोनि बादि नंला अन्थाइ दालाय मोजां जाबाय लामाफोराबो थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय खालामनायनि हानायनि राहायाबो मोजां जाबाय गारि गुरि न'आव थाखानायबो बबावबाफोर थांनो गोनां जाबा न'नि गारिजोंनो थांनो हायो नाथाय गोजानाव थांनो थाखाय दालाय बासफोरबो दंखायो बेफोरजोंबो थांनो हायो आरो दाथ' मोजां जाजोबबाय नालाय लामाफोराबो बेनो खाथि खालायाव थांबाल' सायखेल थांखायो आरो बिदिनो एसे गोजानफोराव थांबाबो न'नि गारिफोरजों थांनो हायो पाठसालाफोराव थांनोबाबो बासफोरजोंनो थांनो हायो बिदिनोसै आरो गोबां दावबायनायनि खाबुफोराबो